زراعت میں بہت ساری تکنیکی تبدیلیاں آئی ہیں جو زراعت کے عملی اور تخصصی صورت حال کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوئی ہیں جیسے کہ میں کچھ اہم تبدیلیاں بتاتا ہوں جس میں سب سے پہلے ہے جسمانی تخصصی تربیت

جسمانی تخصصی تربیت سائنس نے زراعت کی تخصصی تربیت میں تجدید کی ہے اب زراعت کے طالبعلم سائنسی تربیت حاصل کر کے جسمانی تخصصیت کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں او ان کو مختلف میدانوں میں تربیت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے نمبر دو مشینوں کی مدد روبوٹکس اور اشیائی ذرائع کی مدد سے زراعت میں کام کو زیادہ مؤثر اور تسہیل دینے کی کوشش کی گئی ہے مشینوں کی مدد سے زراعت میں مختلف اہم کاموں کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے جیسے کہ سماعت کے اشارات کو واچ کر کے جواب دینا یا چلنے میں مدد فراہم کرنا بایو میک میکینکس کے تعلق سے بھی زراعت میں تبدیلیاں آئی ہیں جو انسانی جسم کی حرکات کا مطالعہ کرتی ہیں یہ مدد کرتا ہے کہ بہترین طریقے سے جسمانی حرکات کو تسہیل کیا جایا سکے اور موجودہ جسمانی روایات کو بہتری کی جا سکے ایس ٹی ای ایم کی وجہ سے زراعت کو تجدیدی اور بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے